हेलो हाँ चाचा जी कुलर बेच रहे हैं किस किस अथि कंपनी का है दाम बत हँ तो यह नहीं कि यह हमको अच्छा कंपनी का होना चाहिए यह नहीं कि आप कम दाम में थोड़ा पैसा अथि जा कम लग जाए चीज़ अच्छा में ख़राब हो जाए उ स नहीं चीज़ अच्छी होनी चा

पाँच दस हज़ार पाँच हज़ार चार हज़ार बेसी लग जते ओकर तो कोई बात नहीं छै लेकिन चाचा जी अच्छा होना चाहिए कंपनी का कौन कौन कंपनी का रखते हैं चाचा सब

अच्छा से अथि पचहत्तर लिटर वाला है ना पचहत्तर लिटर वाला

तो दिखाइए देखना पड़ेगा ज कि क कैसा हे गरेंटी लेते हैं ना गरेंटी वाला हमको गरेंटी वाला चाहिए यह नहीं कि आई आज लिए ख़राब हो गया कल दो छः महिना के बाद ख़राब

कंपनी का लेंगे हम ठीक है कितना दाम है इनका

हाँ पचहत्तर उसका दाम ठीक है हाँ कूलर अच्छा रखते हैं ना हमको कंपनी के चाहिए ख़राब वाला नहीं चाहिए

ठीक है अच्छा तो वही हम माल कंपनीए क लैल चाहै छी ठीके छे चाचा जी तब अथि दाम अच्छा लगेबे तब ल्या लेबे कूलर ठीक है तो आते हैं तब ले देखते हैं ले लेंगे